औ बेयो माबायावहाय बबेयाव नांहैदोंथाय फन आ ए आं माबा बड'लेण्ड रादाबनि रिप'र्टार आब' औ माने आङो बाथौ फोरबोनि सोमोन्दै बाथौ फुजानि सोमोन्दै एसे मोन्थिनो लुबैदों नालाय आब' ओंखायनो आङो माने नोंसोरनि गामियावहाय माने नों खोन्थानो हागोन नामा आब' नोंसोरनि गामियावबोथ' बाथौ फुजा जायोना औ अ' औ एसे आब'आ खोन्थानो हागोन नामा बाथौ फुजानि सोमोन्दै ए

ए औ औ औ औ ए बैसागआव औ औ ए औ औ औ गामियावनो अ' होनबाथ' दे मोजांथारानो दे खेराइबो जायोबा होनबा गासैखौबो मोन्थिजो ओमफ्राय मोन्थिनाय जागोन होनबा खेराइ जायोबाथ' होनबा अ' औ औ ए औ औ ओमफ्राय कय थारिगआव जागोन होनबा आब' ओरैनो

ए होनबालाय आङो ए साननै जायोना अ'

ए

ए औ ए औ औ होनबालाय आङो नोंसोरनि गामियाव थांनोसै आब' माबायावहाय नोंसोरनि जैदिन आथायस उन्त्रिसाव होन्दों नामा आब' ओ ओ आं थांनानै गावनो नायनोसै होनबा नायनानै औ आङो मा मा माबायो बेखौ आं रिपर्ट लानानै थांसै आब' होनबा अ' औ दे आब' होनबा दे दोनथ'नोसै आब' औ औ